हमेसभ गाड़ीसे ऑटोसे हमे घुमै फिरै ले जाइ रहौँ शादीमे विवाहमे कोइ मन्दिर घुमे ले तऽ बिच्चेमे रस्तामे गाड़ी खराब होइ गेलै सीट फटि गेलै गाड़ीके तऽ हमसभ बाल बच्चा लै करिके परेशान छिए हम कइसे घर पहुँचबै ड्राइवर गाड़ीके छै ओहो बेचारा उदास होइ गेलै लेट होइ रहलै हँ कोना पहुँचेतै घर तऽ अपने हमरा गाड़ी दोसर भेजिए हमे समयसे अपना घरपर पहुँचब हमे घुमैके लिए चललहुँ सभ परिवार जइसे मुजफ्फरपुर धरि हम पहुँचि नहि पएलहुँ रास्तेमे गाड़ी खराब होइ गेलै आब हम कइसे पहुँचबै अपनेँ गाड़ी खराब देलिए ड्राइवर भी उदास छै जे हम कइसे पहुँचेबै तऽ हमरा दोसर गाड़ी भेजि देबै हमे समयसे घर चलि जएबै हमे घुरै फिरैके लिए बाहर निकललहुँ जइसे होल समस्तीपुर तऽ हमरा गाड़ी बीचमे रस्तामे खराब होइ गेलै गाड़ी पन्क्चर होइ गेलै तब ड्राइवर उदास होइ गेलै बेचारा कइसे हमरा पहुँचेतै हम परिवार बाले बच्चे परिवार छै हमर

हम घुमै फिरै ले निकललहुँ हमसभ परिवारके साथ शादी बिआहमे तऽ रस्तेमे गाड़ी पन्क्चर होइ गेलै तऽ हम बड़ी परेशानमे छिए हम बाल बच्चा परिवार साथ तऽ हमरा दोसर गाड़ी भेजि दिए सबेर अपना घरपर पहुँचि जाइए ड्राइवर भी बेचारा बहुत उदास छै जे कोना हम पहुँचै पएबै बीचमे तऽ गाड़ी खराब होइ गेलै हँ अपने गाड़ी दोसर भेजि देबै जे हमरा समयसे अपना घरपर पहुँचि जएबै